मारुति कीया ब्रिज़ा टोयोटा एक्टीवा ज्यूपीटर स्कूटी फ़िएट एंबेस्डर सुज़ुकी फ़ोर्चुनर महेन्द्रा हुन्डई टाटा एम बी डब्लू मर्सिटीज़ बेंज़ कार बस स्कूटी इंडीगो ॿेड़ी टमटम घोड़ा गाॾी माल गाॾी